बे दावबायनायनि गुनआ आंनिल नङा बयनिबो थाखाय रायजोनि थाखाय मोजां बे मोनसे एक्सपेरियेन्स लानायफोर बायदि जायो ट्रेभेलिं खालामनाय दावबायनाय एखे बेबो एक्सपेरियेन्सनि मोनसे जे अबिगथा फैनाय फैयो जेन गुबुन गुबुन हारिनि गुबुन गुबुन कालचारेल फोरखौ नुलाङो सोंलु सोंला खालामो एक्सपेरियेन्स मोनो आरो बे बायदिनो गुबुन गुबुन क्लाइमेट अवेडार बायदि सिनाखौ मेट्चेस खालामनो हायो बे बायदिनो जेनेबा दा अल भारतआव ट्रेभेलिं दावबायनाय आरिया बयबो बाहागो लाफैयो लाफैयो आमफाय आं सानो दावबायारिया मोजां गावनि थाखाय माइनडनि थाखायबो मोजां गुबुन गुबुन कालचारेल प्रग्राम फेसटिभेल बेफोरखौ नुलां जोबनो हायो बेफोर बायदि निफ्रायबो बहुद बुस्थु सोलोंनो गोनां जायो सोलोंनो मोनो आंनि फारसे आंनि नि थाखाय दावबायनाया मोजां बयबो बेफोरखौ गोसो खांनाय सम लानानै दावबायनाया मोजां बायदि मोनसे गोसोनि मोनसे साननाय हनाय फोरखौ फिलिं खालामनो हाजोबगोन बिदिनो सै आरो